मिगी जेह्की मुश्कल आई सारे कोला पैह्ले ओह् आई मोती आह्ले जेह्के सूट होंदे उंदे मोती जेहड़े कटदे बैले बी कडना पोंदे सिंदे बैले बी कडना पोंदे ते सारे कोला एह् ज्यादे मुश्कल कम्म ऐ इसदे बिच कियां आखदे में फ्राक सूट ऐ जेह्ड़ा ता ओह् बी मुश्कल गै लगदा मिगी थोह्ड़ा उस्सी टाइम ज्यादे लगदा ते जेह्का सलवार सूट ऐ ते उस्सी में कोई तिन्न घैंटे च सी लैनी जेह्ड़ा आई आ साढ़ा प्लाजो सूट ता ओह् बी कोई तिन्न घैंटे दो ढाई घैंटे उस्सी बी लग्गी जन्दे ते जेह्ड़ा आई आ साढ़ा फ्लेयर सूट ते ओह् बी ढाई तिन्न घैंटे च बनी जन्दा ते सलवार सूट जेह्ड़ा उस्सी तिन्न चार घैंटे गै लगदे की के ओह्दी सलवार गी थोह्ड़ी ज्यादे कम्म होंदा ते फ्राक सूट ऐ जेहड़ा ओह् मिगी थोह्ड़ा मुश्कल लगदा ते एह्दे बिच बाकी आई गे कोई नायरा कट आई आ कोई ब्लाउज आई आ बड़े हारे डिजाइन होंदे सुटे दे पर ओह् मिगी सीने गी मुश्कल लगदे पर उंदा टाइम ब्लाउज गी टाइम बी कोई दो ढाई घैंटे ब्लाउज गी बी लग्गी जन्दे ते सलवार सूट दा बी होई आ ते ओह्दे बिच बाकी ठीक ही ऐ